पसन्दीदा भोजन मिठाई हरी सब्ज़ियाँ दाल चावल रोटी सब्ज़ी हमलोग सारा खाना ही खाते हैं और पसन्द ऐसे पानी पूड़ी मुझे बहुत पसन्द है पानी पूड़ी भी खाते हैं क्योंकि वह चटपटा होता है और अच्छा भी होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं लड्डू जलेबी यह रसगुल्ले बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी मिलती हैं जो बहुत लोगों को पसन्द हैं हमें भी बहुत पसन्द है हम भी बहुत पसन्द से खाते हैं और हमारे घरवाले भी बहुत पसन्द से खाते हैं उसको और हरी सब्ज़ियों में जैसे हो गया पालक मेथी लौकी टिण्डा यह सब बहुत पसन्द क्योंकि उसमें पौष्टिक आहार भी मिलता है विटामिन भी है आयरन मिलता है इसलिए मैं इसको बहुत पसन्द से खाती हूँ और यहाँ पर यह आसानी से मिल जाती है क्योंकि यह और यहाँ पर सबसे अच्छा तो फाड़ा बनता है जो दाल को भिगोकर चने की दाल को भिगोकर बनाया जाता है जो बहुत अच्छी बनती है टेस्टी बनती है यहाँ पर सभी लोग पसन्द से खाते हैं यह करवाचौथ हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया उसमें हमलोग बनाते हैं क्योंकि उसमें बनाना यह जरूरी होता है और क्या बोलते हैं ठेकुवा ठेकुवा भी यहाँ पर डाला छठ होती है छठ पूजा होती है तो यहाँ पर ठेकुवा भी बनाया जाता है वहाँ पर चढ़ाया जाता है क्योंकि वह माता का प्रमुख भोजन होता है इसीलिए उनको चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में सबको बाँटा भी जाता है सबलोग पसन्द से खाते भी हैं यह त्योहार नवम्बर के महीने में पड़ता है तो सबलोग मिलकर मनाते सूर्य भगवान का यह फेस्टिवल होता है व्रत होता है दो दिनों का होता है इससे पहले इसमें यह चार दिन पहले ही शुरू हो जाता है पहले खीर रोटी होती है फिर लौकी भात होता है फिर डाल वह फिर वही डाला छठ की पूजा होती है उसके बाद पूजा खत्म हो जाती है प्रसाद बाँटते हैं सबको और सबलोग मिलकर करते है त्योहार को अच्छे से मनाते हैं हो गया